भारत में कुछ जाने माने डांस जो हर उस प्रदेश के बारे में बताते हैं उस प्रदेश की कला को बताते हैं उनमें से हैं जो मैं जानती हूँ वो है कथकली जो कि उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है और उड़ीसी जो उड़ीसा का एक नृत्य है अगर मैं डान्सरों के बारे में बात करूँ जो भारत मे प्रमुख रूप से देखे जाते हैं और जाने जाते हैं उनके बारे में बात करूँ तो रितिक रौशन जो कि आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के एक एक अभिनेता हैं और बहुत अच्छे और बहुत अच्छे डान्सर भी हैं वो और प्रभु देवा की बात करूँ तो वो भी बहुत बड़े डान्सर हैं जिन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है डांस से डांस के क्षेत्र में और यही कुछ डांस फॉर्म और डांसर्स हैं जो मैं जानती हूँ जो भी मुझे याद थे वो मैंने आपके साथ बताएं हैं